गेलेमु गेलेनाय होन्नानै बुङोबा गामियारि सुबुंफोरावनो गासिबो गेलेनायनि साया गेलेनाय आयदानि गेलेग्राफोरा रोखा जों सिगांनिफ्रायनो नुनो मोनो गामियारिनि गथ' गथ'साफोर नङाब्ला सोहोरनि गथ'साफोरा माब्लाबाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेमु आयदायाव बाहागो लाबोफेराखै जों बेखौ मोजाङै मिथिगौ गेलेमु आयदा होनोबा गामियारि गथ'फ्रासो सिगांनिफ्रायनो आबै आबौफोरनि दिननिफ्रायनो गामि ओनसोलाव नारें जुम्ब्रा जोनायनिफ्राय आवरायजेन्नानै बायदि बाय गेलेनाय जेरै बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय गामियारि जायगायावसो जों सिगांबो नुबोदों नाथाय आथिखाल गेलेनाय आयदाया गासैबो सोलायबोनो हमदोंसै गोनोखोनि माखासे आदब खायदाजों गेलेमु आयदाया आथिखालाव बो बो सम आरो बोथोरखौ लानानै गेलेनाय बिथिंखौ फोसाबनायजों लोगोसे गोदान गोदान

गेलेनायनि गेले गेलेमु आयदानि अफिस खुलिबाय बेबायदिनो जायगा जायगा बादा लुबाय फोरोंथाय बादा गेलेमुनि बेफोरबायदियैनो आथिखालनि गेलेमु आयदायाव गामियारि गथ'फ्राबो सांग्रांथि दं होन्नानै आं बुंनो सानो गामियारिनि सुबुंफोरहा मावनाय दांनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय आयदाखौबो मोनफ्रोमबो बिथिंआव बाहागो लाबोगासिनो दङ बेखायनो आं बुंनो सानो गामियारि सुबुंफोरहा गेलेनाय आयदाखौ दासिमबो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो गामियावनो गेलेबाय थानाय हुदाखौ जों नुबोगासिनो दङ गेलेनाय आयदायानो गामियारि गथ'साफोरनि थाखाय जोबोद गोनां सानो फरायसालिनिफ्राय फैखांनानैबाबो गथ'फोरा गामियारिनि बबेबा दुब्लियाव बबेबा फोथाराव गेलेनाय हुदाखौ गथ'फोरखौ दासिमबो जों जायगा जायगा नुनो मोनो बेखायनो आङो गेलेनाय आयदाखौ गामियारि सुबुंफोरनावसो बांसिन हुदा दं होन्नानै आङो सानो